नमस्ते सर और बताइए क्या हाँ है हाँ बताइए किस लिए फोन किया जी हम बैंक से बोल रहे हैं जी जी जी हाँ लोन कराते हैं अच्छा अच्छा अच्छा मिल जाएगा लोन आपको मान लो मिल जाएगा आपको

आप ओरिजनल आपका देखिए पेन कार्ड लगेगा आधार कार्ड बैंक का पासबुक फोटो चार हाँ पैन कार्ड भी लगेगा आपका आधार कार्ड भी लगेगा फोटो भी लगेगा चार उसके बाद हम आपका प्रोसेसिंग में डालेंगे कितनी डाल कितना लोन लेंगे आप छः लाख रुपये तो छोटी कार लेंगे तो छोटी गाड़ी लेंगे पाँच छः लाख में हो जाए

नहीं नहीं नहीं जरूरी है या

जी जी जी जी आपका लोन मिल जाएगा आपको आप बताइए साब कितने साल वाला चाहिए लोन आपको कितने साल का चाहिए तीन साल छः साल पाँच साल पान साल

आपका पड़ेगा ग्यारह परसेंट में पड़ेगा आपका इयर्ली ग्यारह परसेंट रेट पड़ेगा ग्यारह परसेंट आपका मंथली किश्त आएगा बारह हजार रुपये बारह हजार रुपया मंथली किश्त आएगा आपका यह मंथली आएगा आपका चलेगा यदि मान कर चलिए कि पाँच साल आपके खाते से कटता जाएगा आपके खाते से कटता जाएगा आपका करा देंगे आप दिक्कत न लीजिए हाँ बहुत परेशानियाँ होती हैगी

जी जी जी जी ठीक है आप आइए आपको कार मिल जाएगा ठीक है ठीक हो गया नमस्ते सर